हलो क्या आप हेंडीक्राफ्ट से बोल रहे हैं मैम मुझे टेराकोटा से मिट्टी से बनी हुई ज्वेलरी चाहिए थी मतलब मुझे ऐसी चाहिए जो लोगों को प्रति आकर्षित करें और जो हमारे जो बच्चे हैं उनको भी अच्छी लगे और उसकी रेंज बता दीजिए आप मुझे कितने उसके पैसा हैं आप मुझे खिलौने भी दे दीजिए मुझे बच्चों के लिए खिलौने उनको मिट्टी के खिलौने बहुत पसंद हैं वो दे दीजिए और हमें वॉल्स पर थोड़ा सजाने के लिए भी टॉराकोटा थोड़ा सा चाहिए वो भी दे दीजिए और ज्वेलरी वग़ैरह हो आपके पास उपलब्ध तो वो भी दे दीजिए हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ है पै हम कल आएँगे दो बजे दो बजे कल आएँगे दोपहर के समय दो बजे आएँगे और आपके यहाँ देखेंगे पहले कैसा कैसा है और अगर हमें पसंद आता है तो हम उसी वक़्त अपन ले हम ले लेंगे

ठीक है हम चार बजे आएँगे फिर ठीक है ठीक है